جی ہاں میرے پاس نسل در نسل خاندانی ترکیبیں ہیں جو ہم ہمارے اندر منتقل ہوئی ہیں میرے دادا جو کہ بہت نفیس کاریگر تھے بہت اچّھے عمدہ کاریگر تھے لکڑی کے فرنیچر کے اور انہوں نے اپنے بیٹے یعنی میرے والد صاحب کو یہ سارے کام سکھائے اور بہت وہ بھی عمدہ اور نفیس کاریگر تھے اس کے بعد میں والد صاحب نے ہمیں وہ سارے ہنر اور ترکیبیں سکھائیں اور وہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے والد تو ہیں ہی اس کے بعد بیشتر معاشرے ترکیبیں عام طور پر انتخابی ہوتی ہیں جیسے آج کل کے عموماً لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے مواقع اور تجربات کو بڑے پیمانے پر بانٹتے ہیں یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جب لوگوں کو اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں کو بہتر اور زیادہ سرکاری کیا جائے بالکل آج کی دنیا میں ایک اہم ترکیب یہ ہے کہ لوگوں کو زندگی میں بہتری کے لیے ترغیب دی جائے تی ہے یہ ہمیں ایک نئی طرح سےسوچنے کے لیے پرورش دیتی ہے اور ہمیں بہتر طریقے سے دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے